آج کے تیزی سے بدلتے ہوئے دور میں اردو زبان بولنے والوں کو کئی چیلینج کا سامنا ہے عالمی سطح پر انگریزی اور دیگر بین الاقوامی زبانوں کے بڑھتی ہوئی اہمیت اور ٹکنالوجی کی تیز رفتار ترقی نے اردو بولنے والوں کے لیے مشکلات میں اضافہ کیا ہے ان چیلینج میں زبان کے استعمال میں کمی تعلیمی اداروں میں اردو کی محدودیت شوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹفارم پر اردو کی عدم موجودگی اور زبان کو جدید دور کی ضروریات کے مطابق ڈھالنے میں رکاوٹیں شامل ہیں سب سے پہلے تعلیمی اداروں اور روزگار کے مواقع میں اردو زبان کی اہمیت میں کمی ایک بڑا چیلینج ہے جدید تعلیمی اداروں میں انگریزی کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے اور اعلیٰ تعلیم یا سرکاری نوکریوں میں اردو کی بجائے انگریزی جاننے کو ضروری سمجھا جاتا ہے اس رجحان کے باعث نئی نسل اردو سے دور ہوتی جا رہی ہے اور اردو کی ثقافتی اور تاریخی ورثے سے ان کی واقفیت کم ہو رہی ہے شوشل میڈیا اور ڈیجیٹل دنیا میں اردو زبان کی موجودگی ایک اور چیلنج ہے زیادہ تر انٹر نیٹ کے مواد اور شوشل میڈیا پلیٹفارم پر انگریزی یا دیگرعالمی زبانیں ہی غالب ہیں اگرچہ اردو میں ٹائپنگ اور اردو رسم الخط کے استعمال کی سہولیت دستیاب ہیں لیکن یہ محدود ہیں اور انٹر نیٹ صارفین کے لیے بآسانی قابل رسائی نہیں ہے اردو کے لیے ڈیجیٹل مواد میں اضافے کی ضرورت ہے تاکہ اردو بولنے والے اپنے خیالات اور معلومات کو بہتر طور پر شیئر کر سکیں اور اپنی ثقافت اور زبان کو بھی محفوظ رکھ سکیں اردو کی اہمیت کو اجاگر کرنے میں حکومتی عدم توجہ بھی ایک چیلنج ہے اردو کو سرکاری زبان بنانے کے باوجود پاکستان جیسے ممالک میں اس پر پوری طرح عمل نہیں کیا جاتا قانون اور دیگر سرکاری دستاویزات انگریزی میں ہوتی ہے جس کی باعث اردو بولنے والوں کو مشکلات پیش آتی ہیں اور وہ اپنے قانونی اور دیگر اہم حقوق سے محروم رہ سکتے ہیں ایک اور بڑا چیلینج ہے کہ اردو کو جدید ٹکنالوجی اور سائنسی زبان کے طور پر ترقی دینا مشکل ثابت ہو رہا ہے اردو میں جدید سائنسی اور اور تکنیکی اصطلاحات کی کمی ہے جس سے سائنسی اور فنی علوم میں اردو زبان کا کردار محدود ہوتا جا رہا ہے اس کی وجہ سے طلبہ اور اور محققین کے لیے اردو میں علمی مواد تک رسائی مشکل ہوتی جا رہی ہے ان چیلنج کے باوجود اردو زبان کو فروغ دینے کے لیے کئی اقدامات کیے جا سکتے ہیں تعلیمی نظام میں اردو کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے کوششیں کی جا سکتی ہیں مثلاً اردو کو لازمی مضمون کے طور پر شامل کرنا اور طلبہ کو اردو میں تحقیق اور مطالعے کے مواقع فراہم کرنا ڈیجیٹل دنیا میں اردو کی موجودگی بڑھانے کے لیے شوشل میڈیا پلیٹفارم اور ویب سریز ویب سریز پر اردو کے استعمال کو فروغ دیا جا سکتا ہے اردو کی ترقی کے لیے جدید ٹکنالوجی کا استعمال بھی اہم ہے اردو زبان میں علمی اور تحقیقی مواد کی فراہمی سے اردو بولنے والوں کو فائدہ ہوگا اور زبان کو نئی نسل میں محفوظ کیا جا سکے گا